हॅलो बाय यो च्या पिवपाक स्पॅशल यो आमचें कडेन फुटी च्या हा दुदाची च्या आसा मागीर अद्रक म्हणजे अद्रक घालून केल्ली चाव आसा प्लस गांवटी आमगेलो मसालो घालून केल्ली च्या आसा रोज टी आसा आसा आसा तातूंक आमगेल्यो म्हणजे रेटी भितर वरायटी म्हणजें हें आसा म्हणजे तुक तुका खंयचे कपांत पिवपाक च्या आवडटली स्टील पेल्यान आवडटली पेपर कपांत आवडटली बाम्बू कपांत आवडटली कांय आमी स्पॅशल माडेची पायां पासून एक कप तयार करतात ती पिवपाक आवडटली हय बरोबर बरोबर सो तुका बाम्बू हातूंतल्यान पिवपा आवडटली जाल्यार ताका आमी पंदरा रुपय चार्ज करतात बाम्बू कपांक पे पेपर कपांत स्टील कपांत स्टील कपांक धा रुपया पेपर कपांक पांच रुपया कित्या हें तुगेले पेपर कप स्टील कप बी तुवे तुका खंय आतां बाजरान नोर्मली मेळटात बट बाम्बू कप्स किंवां पोया पासून स्पॅशल केल्ली कप्स हीं करपाक आमकां खूब खर्च पडटा हय हय हय ओके ओके ओके कसली च्या करपाची ती रोज टी कितलें टोटल तीन करपाच्यो न्ही सो एक कितें म्हणटालें आं हां हां हां सो ओके एक विथआव्ट शुगर आनीक दोन आसा त्यो साखर चलता आं ओके तूं थंय खुर्ची दवरल्या थंय मात्शी बसा हय शुवर घेवयां न्ही तुमकां याद उरतली आमी च्या पिल्यार तुमका याद उरतली आनी तुमी च्या पितकीर तुमचें हय बरोबर तुमचें फ्रेण्डांक तुमचें सोयऱ्यांक बी सांगात आनी मुजरत योवन च्या पिवपाक तांकांय बी तुमी रिक्वेश्ट करात हय हय हय हय ओके